हेलो हाँ सर नमस्कार जी दीपक चावला डीलर बोल रहे हो ना हाँ जी सर मैं अपनी यहीं कॉलोनी से बोल रहा हूँ मालवीय नगर से तो सर मुझे क्या है मुझे दस किलो बासमती चावल चाहिए जो ये रमजान रमजान का जो त्यौहार आ रहा है इसके लिए मुझे क्या अपने घर पर कुछ काम है जो मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए मुझे दस किलो बासमती चावल चाहिए जी जी जी बंगाल वाला चाहिए अच्छा तो क्या के जी के हिसाब से है उसकी कीमत है जो अच्छा सत्तर के जी तो मुझे यही बंगाल वाला चाहिए दो सर आप जो है इसको लगा लीजिए पैंसठ लगा लीजिए आप इसको थोड़ा महंगा बता रहे हैं अच्छा अच्छा तो ये पूरा ही लगेगा सत्तर ही अच्छा तो हाँ ठीक है तो आप जो है तो मुझे आज ही मिल जाएगा ना आज उपलब्ध हो जाएगा हाँ ठीक हाँ तो ठीक है वो क्या मुझे आज ही चाहिए क्या तो मैं अभी क्या है दो या तीन घंटे बाद में आऊ तो मिल जाएगा आपके दुकान पे आप कब तक रहोगे अच्छा अच्छा हाँ तो मुझे क्या है नया माल चाहिए तो ठीक है मैं दो या तीन घंटे बाद में आ रहा हूँ तो आप वहाँ से होम डिलीवरी करवा सकते हो क्या अच्छा जो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज है वो कितना लगभग लगेगा अच्छा दस के जी का सौ रुपए डेलीवरी चार्ज हाँ तो आप रहने दो वो क्या है मैं मैं ही आ जाता हूँ वहीं पे दो या तीन घंटे बाद में तो मैं ही आ जाता हूँ आपकी जो दुकान है उसपे तो वहीं से ले आता हूँ मैं हाँ अगर नहीं हाँ मैं आपको कॉल करता हूँ दो या तीन घंटे बाद में फिर आता हूँ मैं आपको फोन करके एक बार हाँ ठीक है मैं आता हूँ पाँच बजे से पहले ठीक है साहब धन्यवाद